मुंहिंजी ज़िंदगीअ में सभ खां जीअं हिन में लिखियलु आहे की वधि में वधि कीमती शइ मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी गुरबाणी आहे गुरबाणीअ सां जुड़ियो रहणु मूंखे तमामु पसंदि आहे मां सुबुह जो अमृत वेले खां वठी राति ताईं सॼो चोॾहं कलाक गुरूअ जे बाणी सां जुड़ियल हूंदी आहियां सुबुह जो अमृत वेले वञी करे प्रकाश कंदी आहियां उनखां पोइ वचन वठण खां पोइ भजन चई करे उनखां पऐ जेके बि बाणियूं असांखे अमृत वेले पढ़णु घुरिजनि उहे पढ़ंदी आहियां सुखमनी पढ़ंदी आहियां वरी असां सत्संग में विहंदा आहियूं उते उननि खे इनजे बारे में मां ॻाल्हियूं कढंदी आहियां की ॿियनि ॻाल्हियुनि खां परे रही करे तां फ़कति गुरूअ जे बाणीअ सां जुड़िया रहियो जेका असांखे ज़िंदगीअ में तमामु सुख ॾियणु वारी आहे तंहिं करे मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो वॾे में वॾो मकसदु आहे गुरुअ जी बाणी